हां जी मिगी पैट रक्खना बड़े शैल लगदे न ते मैं रक्खे दा बी ऐ मैं रक्खे दा बी ऐ मैं कुत्ता रक्खे दा ऐ हां मेरे कुत्ते दा नांऽ सिंबा ऐ ते मिगी ओह्दे कन्नै बड़ा लगाव ऐ जी मि मैं तुसेंगी सनां पैट दा मिगी लगाव मिगी शायद ओह्दे बाद आने दे बाद मि पता एह् गल्ल समझ कि पेई कि बेजुबान सच्ची साढ़े कन्नै मिगी इन्ना ते पता हा कि बेजुबान जानवर साढ़े कन्नै बड़ा लगाव करदे न एह् सब समझदे न बस इक बोली नी सकदे एह् चीज मिगी पैह्ले पता ते ऐ ही लेकिन साढ़े घर जेल्लै मेरा पैट आया मेरा कुत्ता आया ओह्दे बाद मैं एह चीज फील करना शुरू कीती पता ते ऐ हा पर समझ न ओल्लै बाद समझ आया जेल्लै ओह् सानू दिखदा ऐ सानू स्हाड़े कन्नै खेलदा ऐ अस अगर कुतै कुद्धर बाह्र गेदे होन तां सा घर आंदे बेल्लै साढ़े इ'यां बड़े साढ़े इ'यां पैरें लगदा ऐ इ'यां सानू चटदा ऐ ते ओह् चीज इयां समझ आंदी ऐ कि इसी किन्ना लगाव ऐ भाएं अस दो घैंटे आस्तै बाह्र गेदे होन जां इक घैंटे आस्तै जिन्नी बारी असें घर बापस आना भाएं इक घैंटे बाद ही बापस आना उन्न इन उयां ही गले लाना उ'यां ही सानू चट्टना साढ़े पैरे पौना पूछं हिलानी स्हाड़ै अग्गें पिच्छें जियां अगर त्रै घैंटे गेदे होगे तां ते उसी एह् गल्ल दिक्खी मिगी इ'यां फील आया कि नेईं इनेंई बड़ा एह् वेट करदे न साढ़ा अगर बाह्र गेदे ते एह् बी फील करदे न इनें बी स्हाड़े इंसानै आंह्गर ही फील होंदा सब ते मिगी इस करियै पैट रक्खना शैल लगदे न ते मैं तुसेंई एह् गल्ल सनां कि मिगी पक्षी पालना शैल नी लगदे कि ओह् उड्ढने आह्ला ऐ जानवर ऐ परिंदा ऐ उसी बनन्ना शैल गल्ल नी ऐ एह् कुत्ते न घर रौंह्दे न एह् बने दे बने दे एह् कुत्ता बने दा घर रौह्ने आस्तै जियां घोड़ा ऐ घोड़ा बने दा ही घर रौह्ने आस्तै इंसानें दे बिच्च उयां कुत्ता बी इंसाने बिच्च रौह्ने आस्तै बने दा ऐ ते साढ़े बिच्च ई रौंह्दे न जियां अस इनेंगी देखदे एह् बी सानू अपने परिवार आंह्गर ई दिखदे न ते एह् जियां सानू बड़े इ'यां प्यार कन्नै दिखदे असेंगी भुक्ख अगर किसे दिन इसी जोरियै कदें डांटी ओड़ो ते एह् रुस्सी जंदा उस दिन ते मिगी समझ पौना शुरू होई गेई कि एह् बी स्हाड़े आंह्गर ई फील करदे न इनें बी स्हाड़े आंह्गर ही दुक्ख होंदा ऐ इ'नें डांटो ते स्हाड़ै आंह्गर ही एह् बी नराज़ होंदे न इ'नें स्हाड़े कन्नै मिगी लगदा ऐ जिन्ना कुसै गी लगाव न होग उन्ना लगाव होंदा ऐ इनेंगी स्हाड़े कन्नै ते एह् सब मैं दिक्खनी आं हून मिगी अपने पैट गी दिक्खियै गल्लां समझ पेइयां न कि नेईं एह् इयां ही फील करदे न साढ़े आंह्गर ही फील करदे न नेईं ते मैं पैह्ले समझदी हां नेईं हैन जानवर हैन करदा ऐ बेजुबान होंदा पर मै एह् चीज़ कदें फील नी कीती ही कि कदें हून मैं कदें हून रोड उप्पर बी कुसै कुत्ते गी दिक्खनी आं मिगी होंदा ऐ हाए किन्ना बेबस ऐ एह् मैं उनेंई बी अज्जकल उंदी बी मदद करन जानी आं मैं दिक्खनी आं मिगी अपने पैट रक्खने दी वजह कन्नै मैं लोकें दे जेह्ड़े पैट न जां बाकी जेह्ड़े जानवर न उं'दे आस्तै मेरे दिल च फिलिंग पैदा होई ऐ ते सारे मेरे अपने पैट दी वजह कन्नै बस मैं पक्षियें गी पैट रक्खना पसंद नी करदी कि ओह् उड्ढने आह्ले जानवर न ओह् असमानै च रौह्ने आह्ले न ते उटनेंगी बन्नियै उंटदे कन्नै गलत करने आह्ली गल्ल होई जंदी ते हून लोक न अज्जकल दे लोक बड़े बक्ख बक्ख तरीके दे पैट रक्खा दे न पर पैट उटनेंगी रक्खना चाहिदा जेह्ड़े पैट रक्खने आस्तै बने दे न जियां घोड़ा रक्खी लैओ तुस गां रक्खी लैओ कुत्ते रक्खी लैओ बिल्लियां रक्खी लैओ एह् इंसाने दे बिच्च घुली मिली जंदे न एह् साढ़े कन्नै रेही रेही लैंदे न लेकिन लोक अज्जकल अजगर रक्खे दे मगरमच्छ रक्खे दे ते दुबेई दिक्खो शेर रक्खे दे न एह् मिगी एह् लगदा ऐ कि गलत गल्ल ऐ कि शेर जंगल च रौह्ने आह्ला ऐ ओह् उद्धर ही शैल लगदा अजगर जेह्ड़ा ऐ ओह् जंगलै च शैल लगदा ओह् इंसानें दे बिच्च कोई दस्सै कि उसी तुस जिन्ना मर्जी करो उ'नें इक दिन अपना रूप दस्सना कुत्ते दा एह् गल्ल ऐ बफादार होंदे न घोड़े बी इयां होंदे न ते बिल्लियां लोक अपने मनोरजंन आस्तै रखदे न उं'दे कन्नै मती उम्मीद ते ओह् रखदे न कि सानू बचान गियां बस ओह् आखदे खेल खढाने आस्तै रक्खी दियां होंदियां न बिल्लियां पर ओह् मता नुकसान नी करदियां न बाकी जेह्ड़े पैट रक्खने उंदी कोई मी समझ नी पौंदी लोकें दी ओह् की करदे न ते पक्षियें गी रक्खना नी चाहिदा कि ओह् उड्ढने आह्ले जानवर न ते उ'नेंगी तुस बन्नियै रक्खी लैओ उप्पर असमान जेल्लै दिखदे न इ'यां ओपरे जेह्ड़े पक्षी गुजरा दे होन उ'नें ही दिखदे न ते उ'नेंई बड़ा भैड़ा फील होंदा ऐ तुसें कदें दिक्खेओ उप्पर कदें पक्षी उड्ढियै जा दे होंदे अवाजां मारा दे होंदे एह् जेह्ड़े अपने घर पैट पक्षी रक्खे दे होंदे न एह् बी अवाजां मारदे न पर एह् उड्ढी उं'दे कोल जाई नी सकदे न ते बड़ी इयां सानू ते लगदा कि ओह् गाना गा दा ऐ गल्ल करा दा ऐ पर ओह् गल्ल नी करा ओह् रोआ होंदा ऐ जां उटनें पक्षियें गी सना दा होंदा ऐ मैं इद्धर आं मिगी बी लैंदे जाओ पर अस लोक उसी गाना ओह्दा समझी लैंदे न ते एह् मिगी लगदा ऐ बड़ी गलत गल्ल ऐ बाकी जेह्ड़े पैट रक्खने आह्ले जानवर न उ'नेंगी रक्खो ते लोक अज्जकल जेह्ड़े कुत्ते होंदे न जां कुत्तें कन्नै मती लोग नां इसाफी करदे न जियां कि जेह्ड़े कि खतरनाक कुत्ते होंदे न जियां पिटबुल होई गेआ राटवीलर होई गेआ एह् दुनियां दे खतरनाक कुत्तें च पौंदे न ते लोक इ'नेंगी केह् करदे न कुत्ते दे नांऽ पर पैट दे नांऽ उप्पर इन्ने रक्खी ते लैंदे न पर केह् करदे न उप्पर इक कमरा देई ओड़दे चौबी सौ घंटे कुत्ता बचैरा कल्ला उप्पर रौंह्दा रातीं आए दो मैंट्ट खेढे ओह्दे कन्नै बाह्र लेई गे रातीं फिर सौने चली गे ओह् बचैरा फिर इयां रेही जंदा पूरे दिन फिर अगलें दिन उन्न पूरे दिन मिगी लगदा मि इ'यां हून फील आंदा जियां बचैरा पूरे दिन इंतजार करदा होग कि कदें रात होग कदें मेरा मालक आग मेरे कन्नै खेलग ते एह् चीज़ गलत ऐ अगर तुस उनेंगी अपने जियां तुस आपे रौंह्दे ओ जां अपने बच्चें गी रखदे ओ अगर उयां तुस पैट गी नेईं रक्खी सकदे ओ ते मैं आक्खनी आं तुसें पैट रक्खना चाहिदा बी नेईं तुस कि तुस ओह् पैट डिजर्वि करदे गै नेईं ओ लोक पैट रक्खने दे नांऽ उप्पर उसी इक साइड बन्नी ओड़दे न जैसे रोटी देई ओड़दे धूप्प हो गर्मी हो ओह् थोह्ड़ी न बोलग कि मिगी गर्मी लग्गै दी बचैरा खिंज गी खाह्ग अग्गें पिच्छें धौड़ग भौंकग एह् लोग समझदे नी उं'दे आस्तै ते कुत्ता कुत्ता ही ऐ फिर दिक्खो एह् जेह्ड़े अज्जकल कुत्ते आए दे न जेह्ड़े अस लोक रखदे न एह् इ'नें एसी चीज़ चाहिदी ठंडक चाहिदी ते लोक इनेंगी कोठे उप्पर धुप्पै उप्पर बन्नी ओड़दे ते मिगी लगदा बड़ी गलत गल्ल ऐ तुस नेईं पाली सकदे तरीके कन्नै तुस अपने बच्चें आंह्गर उसी नेईं रक्खी सकदे ते मत लो अगर अपने बच्चें आंह्गर उसी रक्खी सकदे ओ जियां अपने बच्चें गी रखदे ओ अपने कन्नै उसी चलो बैड उप्पर नेईं सलाओ कम से कम अपने कमरे च सलाओ अपने बिच्च उसी रक्खो पूरे दिन पर लोक एह् चीज नेईं करदे न लेइयै आह्नदे न उप्पर बन्नी ओड़दे न इक कमरा बनाई ओड़दे न उप्पर उद्धर आस्तै उत्थें बैठे पूरा दिन इंतजार करदा रोऐ तुं'दे आस्तै दिक्खो तुं'दी ते दुनियां ऐ अपनी तुस बाह्र बी जाई सकदे ओ अंदर बी आंदे ओ फोन बी ऐ ओह्दे कोल ते कौन ऐ ओह्दे आस्तै ते तुस ही तुस ओ न तुस पैह्ले उसी ओह्दी मां कोला खंडाइयै लेई आए दे ओह्दे बाद च अपने कोल उत्थें रक्खे दा ते कल्ला ऐ न ओह् ओह्दी ते पूरी दुनियां तुस ओ ओह्दे आस्तै होर कोई नेईं ऐ ओह् तुसेंगी अपने मां प्यौ अपना दोस्त अपना सब कुछ समझदा ऐ तुं'दा तुं'दे शायद मां प्यौ दोस्त होङन तुं'दे कोल फोन ऐ ऐंटरटेनमेंट आस्तै ओह्दे आस्तै ओह्दे आस्तै ऐंटरटेनमेंट बी तुस ही ओ ते लोग एह् इं'दी फीलिंग नेईं समझदे न ते मिगी एह् गल्ल बड़ी भैड़ी लगदी ऐ उंदी बी फीलिंग समझो ओह् बी ओह् बी जियां साढ़े अस मसूस करदे इ'यां ओह् बी मसूस करदे न ते इ'नेंगी प्यार देना चाहिदा ऐ एह् प्यार दे भुक्खे होंदे न इ'नेंगी नेईं करी सकदे ओ मत रक्खो पर इं'दे कन्नै इन्ना गलत नी करो उं'दे आस्तै सब कुछ तुस ओ ओह् ते किसम दी जून नी भुगतदे तुं'दे कोल आइयै अगर तुस करो उं'दे कन्नै ते बस इन्ना ही ऐ मेरे मिगी पैट शैल बी लगदे न ते इं'दी शैल गल्ल एह् ऐ कि बफादार होंदे न स्हाड़े कन्नै स्हाड़े आंह्गर ही होंदे न ते तुस अगर मैं तुसेंगी सनाह्ङ अगर तुस डिप्रैशन च ओ जां तुस बोर होंदे ओ पैट रक्खी लैओ एह् तुसेंगी इन्नां बिज़ी रक्खग कि तुसें फालतू दी चीज़ां सोचने आस्तै टाइम ही नी लग्गग तुं'दे कोल टाइम ही नेईं होग कि तुस कुछ फालतू दा सोचो तुस कुछ अग्गें पिच्छें उलटा जेहा सोचो तुस एह्दे कन्नै इन्नै बिजी ओ कि इसी दिखदे रौह्गे इसी प्यार करदे रौह्गे तुसें दिखदा रौह्ग तुसेंगी प्यार करदा रौह्ग चाहे तुस घोड़ा रक्खो कुत्ता रक्खो गां रक्खो बिल्ली रक्खो एह् जेह्ड़े पैट न तुस इ'नेंगी दिखदे रौह्गे एह् तुसेंगी खुश बी रक्खन गे खेलन गे तुं'दे कन्नै तुसेंगी फालतू दी सोचां होन नी देन गै तुं'दे दमाग च तुंदे कन्नै गल्ल ते चलो नेईं करगे पर चलो ऐक्शन करियै तुसेंगी समझागे मैं बड़े पैट अगर तुसें अपने पैटी वेल्ल ट्रेन कीते दा होग ते ओह् तुसेंगी मैं सनां कि तुसें गी इमोशनल सपोट बी दिंदे न अस जियां तुस अपने कैंह्दे न तुस अपने अत्थरूं अपने मां प्यौ छपाई सकदे ओ पर एह् जानवर मसूस करी जंदे न एह् तुसेंगी ओह् बी सपोट दिंदे न ते एह्दे बास्तै मिगी एह् शैल लगदे न पैट कि करी बड़े तुं'दे आस्तै लायल होंदे न अज्ज दे जमाने च लायल्टी मिलना बड़ी मुश्किल ऐ कोई तुं'दे आस्तै लायल नी होंदा सारे अपने मतलब दे होंदे न बस इक पैट ही होंदे न जिने तुं'दे कोला कोई मतलब नी होंदा इ'नें बस तुं'दा प्यार चाहिदा होंदा ते तुं'दे प्यार दे भुक्खे होंदे न ऐ ते देई सकदे ते देओ नेईं देई सकदे ते इ'नेंगी अपने घर मत लेआओ बस इन्नी गै गल्ल ऐ